हाँ हेलो बोलिए हेलो बोलिए क्या चाहिए हाँ फूल सब तरह के फूल हैं कौन फूल लीजिएगा गेंदे का है चमेली का है बेला का है सूरजमुखी का है रातरानी का है ना ना प्रकार के फूल हैं आप कौन फूल लेना चाहते हैं गेंदे के फूल दस रुपये पीस मिलेगा दस रूपये पेड़ सूरुजमुखी का वही बीस रुपये लगेगा दो दस का बेली का है जो तीस रुपये में दो मिलेगा चमेली का चालीस रुपये है दो का गुलाब का फूल के आपको दो का पचास लग जाएगा उरहुल फूल है लाल वाला भी है एक गुच्छा वाला भी है एक वाइट कलर का भी है और एक पूरा नीला नीला का भी है मतलब चार पाँच तरह का है वह अरहुल फूल आपको कौन सा वाला चाहिए वह बता हाँ सब जो लाल वाला है वह दस का मिलेगा एक और जो थोड़ा येलो कलर का है उसका पाँच में दो दे देंगे दो पीस दे देंगे और और सब तरह के फूल है पाँच रंग के हैं और थोड़ा बहुत कम कर के आप जो बोलिएगा रेट लगा देंगे सही से आपको जब फ़ुर्सत हो तब आ कर ले जाइए कब तक आते हैं हेलो आप पीस के हिसाब से लीजिएगा तो पीस के हिसाब मिल जाएगा आप दर्जन के हिसाब से लीजिएगा तो दर्जन के हिसाब से मिल जाएगा आपको जितना हिसाब से लेना है जैसे लेना है वैसे ही ले लीजिए